समस्तीपुरमे दुर्गा मन्दिर छथिन समस्तीपुरमे मन्निपुर मन्दिर छथिन बहुत अच्छा मन्दिर छथिन हुनका बहुत भेल्यू मतलब महत्वपूर्ण मानल जाइ छनि बहुत बहुत बहुत बहुत भिया मतलब जो होइ छनि अ बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मन्दिर छथिन दुर्गा मन्दिरमे जो भी चीज अहाँ दिलसँ खोलि कऽ मङ्गियौ तऽ ओ अहाँके जरूर पूरा करताह बहुत अच्छा छथिन जे भी चीज माङ्गि दियौ सच्चे दिलसँ मनमे पाप नहि होयके चाही अहाँके जे दिलमे हइ अच्छा दिलसँ तऽ अहाँ मङ्गियौ जरूर देताह लेकिन जे लिखल होइ छै ओकरा कोइ मिट नहि सकै छै अहाँके जे कष्ट हइ दिलमे देहमे ओसभ तऽ अहाँके भोगैएके पड़त लेकिन हँ ई छै जियैके लिए अहाँके सङ्घर्ष करयके पड़ै छै भगवान भी जब श्री राम सीताजी केलखिन सीताजी बनवासमे गेलखिन हुनका भोगनाय पड़लनि तऽ हमलोग की छियनि हुनकर तऽ हमलोग तऽ बच्चा छियनि हमहूँ लोकके भोगैएके पड़तै थानेश्वर स्थान जइयौ हुनका भोला बाबाके मन्दिर छथिन हुआँ भी अच्छा अच्छा भगवान छथिन मतलब भोला बाबा छथिन हुनका कोइ भी हमरा अरके गाँवमे कोइ हइ जइसे गाय गाय बच्चा दै छथिन तऽ पहिला दूध हुनका चढ़ै छनि तकर बादे जइसे कि हमसभ किसान रहै छथिन गाय जो पोसै छथिन गाय माता तऽ हुनकर दूध सभ मूँह निवाला दै छै नहि तऽ पहिले दूध हुनके चढ़ै छनि हमलोगके होइ हइ कतेक करै छथिन नहि करै छथिन नहि पता लागि हमर तऽ पापा करै रहथिन हमरा एतेक याद हइ हुनका दूध चढ़ेलाके बादे हमर पापा खाइ रहथिन अपना आ हमलोग खइयै बच्चामे हमलोग खइयै लेकिन पापा नहि खाइ रहथिन ओकरा कहै छै दूधके ढार देनाइ ओ हो गेल तकर बाद थानेश्वर मन्दिर जइयौ थानेश्वर मन्दिरमे कि बहुत अच्छा हुआँपे बहुत अच्छा मन्दिर छथिन हुआँ पे जे भी सच्चा दरबारसँ जाइ छै हमलोग तऽ ओतय दुइए बार गयलहुँ हेँ दू बार एतेक अतबो उमरमे दुइए बार गयलहुँ हेँ लेकिन बहुत अच्छा मन्दिर छथिन हुनका लेल जे भी कहियौ मनसँ दिलसँ जरूर पूरा करै छथिन लेकिन हँ पूरा ओकरे करै छथिन जकर दिल साफ रहै छनि भगवान सभके सुनै छथिन आगे पीछे सभके सुनै छथिन लेकिन हँ जकर जादा दिल साफ छनि ककरो प्रति क्रोध नहि छनि ककरो जइसे होइ छै ने घरेमे देखियौ भाय आजकल की होइ छै भाइ बहीनके नहि देखय लए चाहै छै भाय भायमे झगड़ा होइ छै दुष्टपना ओ उतना कमाइ छै तऽ हमरा नहि कमाइ छी तऽ जलैत रहै छै इसभ जलयके नहि चाही भगवान ई तऽ भगवानके देन छनि भगवानपर जितना देखियौ पैसा पैसाके बिना दुनिआँ नहि चलै छै लेकिन पैसा किछु नहि छै पैसा किछु नहि छै लेकिन यही सभ इसभ भगवानके मेहरबानी छै जकरा जे लिखलखिन हन ओ भोगैएके पड़तै लेकिन हँ विद्यापति मन्दिर बहुत अच्छा छथिन हमरा बहुत अच्छा लगै हइ हुआँपर गयलहुँ दू बार हम गयलहुँ हुआँपे हर चीज मिलै हइ प्रसादी मिलै हइ अहाँ पैसा लऽ कऽ जइयौ फूल पत्ती अक्षत जे भी रङ्ग बिरङ्गके खिलौना सभचीज अहाँकेँ मिल जायत अहाँकेँ अहाँ लए सकै छियै अहाँ नहि कभी गेल छी तऽ जा कऽ देखब बाबाके दरबारमे अहाँके भी बाबा मनोकामना पूरा करताह हम भगवानसँ दुआ मनबै छी भगवान सभके रक्षा करथिन किछु हमरो करथिन हर हर महादेव